दिक्खो अज्जकल दे जमाने च जिन्ना सिक्खचै उन्ना घट्ट ऐ जिन्ना सिक्खी सको उन्ना खरा ते अगर तुसेंगी अगर कर्जा बारै च स्कूला च सखाया जा तां थोह्ड़ा आने आह्ले जागत न निक्के निक्के बच्चे ते आने आह्ले टैम बिच्च उं'दा गै फायदा इसदे च कोई घाटा नी ऐ ते अगर कोई सखा तां उसदे च तुसेंगी बी पता लगना कि तुसेंगी दुए गी पुच्छने गी जरूरत नी पौनी कि कर्जा कियां लेइयै लेई सकदे अस ते अज्जकल कोई कम्म शुरू करना होऐ तां पैसा लोड़दे बनदे ते पैसे चाहि्दे होन ते फिर कर्जा चुक्कना पौंदा बैंक शा ते अगर पैह्लां पता होऐ कि कोह्की कनेही स्कीम ऐ केह् केह् उसदे ऐ न कनेहा केह् केह् स्हाब ऐ उसदा केह् केह् फारमैल्टी ऐ केह् केह् असें देना पौग बैंकै च जाइयै लोन लैने आस्तै जां कर्जे लैने लेई ते बच्चें गी सखाया जाह्ग तां उ'नेंगी पता होना कि आने आह्ले टैम च उ'नें सिक्खने गी दुएं गी पुच्छने गी जरूरत नी पौनी उ'नें आपे गै करी लैना उ'नेंगी सारी जां उं'दे सारी जानकारी होनी कर्जे कि'यां लैने केह् स्हाब ऐ उसदा केह् करना केह् नेईं करना ते मेरे ख्याल च एह् जागतें गी पढ़ाना चाहि्दा जिन्ने शा जिन्ना सिक्खो तुस उसदा कोई घाटा नी ऐ फायदा गै होंदा बंदी बंदे किश नमीं चीज़ सिखदा गै ऐ ते जिन्ना सिक्खो उन्ना खरा समा ते उ'नेंगी सखाना चाहि्दा कि लोन केह् ऐ इसदा केह् फायदा केह् नकसान न एह्दे कर्जा कि'यां लैना कियां चकाना किन्ना तुसेंगी उसदे च पौना ते किन्ना तुसेंगी थ्होना सब बंदे गी पता होना चाहि्दा